अवश्य हम अपन परिवार आ मित्रक बारेमे बता सकैत छी आ हमर पिताजी पंचानवे वर्ष यऽ एखनो पूर्ण स्वस्थ आ मानसिक रूपसँ सक्रीय छथि हम तीन भाइ छी हमरा दूटा बेटी एक बेटा आ मिलाजुला कऽ बड़ा सुखी छी पूरा परिवार संतोषजनक विकासो भऽ रहल अछि संगहि हमर मित्र मंडली बाल सखा लंगोटिया सब एखनो भेटैत रहै छथि हुनका सबके संग बैस कऽ गपशप करब जीवनक विभिन्न पहलू पर बहस करब चर्चा करब ई सब होइत रहैत अछि आ कखनो संकट कालमे ओ सब सहयोगो लेल ठाढ रहै छथि ई हमरा लेल बहुत प्रसन्नता कऽ गप थिक